आङो जामुं जानायाव अनला मेवाइखौ खुब मोजां मोनो बे आंनि फेब्रेट ओंख्रि बेखौ आङो न'आवनो बानायहोयो खुब मोजां मोनो जानो जोंहा न'आवनो मेवायाबो दंखायो बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो बिमा बिफायाबो जाहोबोबाय थादों आरो स्पिसियेलि बिबैयाबो गोदोनो जाहोबोखादों आरो दाबो आं बेखौ जानो खुब मोजां मोनो आङो गुबुनखौ इसिग्राब मोजां मोना जायो जानाया गुबुन ओंख्रिफोरखौबो नाथाय स्पिसियेलि अनलाजों मेवाइजों होनबाथाय आरो खुब जानो गोथाव मोनो आरो जेरावखि थाङा बेखौ गोसखाङो न'नि जानायखौ साबसिन मोननानै गुबुनाव थाङोब्लाबो न'निखौल' गोसखांहरो न'नि बिमा संनाय आरो आगोलाव बिबै संनाय बेफोरबादिखौ खुब मोजां मोनो हटेलफ्राव जायोबाबो बेफोरबादि ओंख्रिखौ फ्राय मोनजायानो

ओंखायनो गुबुन ओंख्रिजों जायोबाबो गोसोआव इसिग्राबमानि गोजोननाय मोना

दस्रायाव थांब्लाबो नंखायनो न'नि बे जानायखौनो गोसखांहरो आरो जोंना मेवाइखौबो गोरलैयैनो मोनो न'आवनो औवाबो दंखायो एखनबा दावजों एखनबा नाजों एखमबा मेवाइ एवनाय एखमबा दालिजों खुब जेरै गोसो ओरै जाजायो आरोखि ओंखायनो जानाय समाव फ्राय बेखौनो गोसोखाङो दा इयुनावबो जालांबाय थागोन जानायनि खेथ्र'आव आंना मोजां मोनसिननाय जामुंआ बेनो जोंनाथ' ओंखामा जाग्राखा ओंखामजों लोगोसे ओंख्रि ओंख्रिया बेनो जाहैबाय अनलाजों मेवाइजों बेखौ मोनजाबाथाय आरो जेबो नांला ओंखायनो बेनो आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिननाय जामुं ओंख्रिनि गेजेराव ओरैनो जामुं होनोबा दस्रा दस्रिबो दंबावो नाथाय दस्रा दस्रिखौ आङो बेहाय मेन लायाखिसै खालि बिल' ओंख्रिखौल' लानाय जादों ओंख्रिनि अनगायै दस्रा दस्रि फिथाय सामथायखौबो जानो मोजां मोनो दा नाथाय मेनआ जाहैबाय जामुंआ ओंख्रि ओंखामानो दा जों बेखौनो अरायसम न'आव जाबाय थायो आरो इयुनाव जालांबाय थागोन आरो बानायलांबाय थागोन बेखिनिखौनो आंनि मोजां मोनसिननाय जामुंनि खारिआव दोननानै मिथिहोनाय जाहैबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय गोजोन्थों